ہاں ہلو

کون سی کمپنی کا چاہیے سر ہلو

جی سر بتائیں تو کون سی کمپنی کا آپ کو چاہیے ریلمی کا سر ابھی جو لیٹسٹ موبائل آیا ہے وہ آیا ہے چھ جی بی ریم ہے اس کا اور ایک سو اٹھائیس جی بی اسٹوریج ہے اس کا ڈسپلے چھ پوائنٹ فائیو اینچ کا ہے کلر بھی اچھا ہے جی سر بولیے پرائز آپ کو ایک دم سستا ہے ساڑھے چودہ ہزار پڑے گا آپ کو اور بہترین موبائل ہے جی بارہ سے چودہ کے بیچ میں تو سر تو یہ ٹھیک ہے ساڑھے چودہ تو پڑ ہی رہا ہے آپ کو پان سو روپیہ زیادہ پڑ رہا ہے اگر چودہ سے نیچے میں اگر آنا چاہیں تو بس ڈسکاؤنٹ سر

اس میں ڈسکاؤنٹ آپ کو ایکچوئلی ایک ہزار روپیے کا مل رہا ہے یہ اصل میں ساڑھے پندرہ ہزار کا تھا تو میں نے ایک ہزار اس میں ڈسکاؤنٹ ہے ساڑھے چودہ ہزار پڑے گا آپ کو بارہ ہزار کا لیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ لے لیں اس کا فیچر بھی اچھا ہے بیٹری بیک اپ پانچ ہزار ہے اس کی بیٹری بیک اپ اور فاسٹ چارجنگ بھی ہے اس کا آپ کو سمجھئے کہ ساٹھ واٹ کا چارجنگ بھی ہے اس کے ساتھ

فرنٹ کیمرہ ہے جو کہ سولہ میگا پکسل کا ہے بیک کیمرہ اس کا ہے ایک سو آٹھ جو کہ بہت بہترین ہے اور ہاں اس کا سیلفی بھی اچھا آتا ہے بیک کیمرہ بھی اچھا ہے کلر بھی اس کا اچھا آتا ہے فوٹو اس میں جی سر نہیں اس اس جی جی ساؤنڈ کی کوالٹی تو اس کا ابھی لیٹسٹ جو بھی موبائل اس سے پہلے آیا ہے اس سے بہتر اس میں کوالٹی لگائی گئی ہے ساؤنڈ کی اور ایک دم کلیئر ہے اس کا اسپیکر بھی بہت اچھا ہے بات کریں گے یا کوئی آڈیو آپ سن رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آواز کی کلیرٹی بہت اچھا ہے اس کی مجھے تو اچھا لگتا جی بتائیں جی جی تو کون سا ہاں کلر بتادیں آپ کون سا کلر چاہیے اس میں کلر گرے کلر ہے اور جی جی جی جی پیمنٹ آپ چاہیں تو کیش آن ڈلیوری کر دیں یا یو پی آئی کر دیں جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے کردیں ایم آئی تو سر اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کیا ہے کہ نقصان ہوگا چونکہ ایم آئی کے لیے اس میں آپشن جو ہے اس پہ آپ کو ایک ایک ہزار ٹھیک ہے ٹھینک یو تو میں یہ پیک کرا دیتا ہوں اوکے ٹھینک یو